हैलो हां जी बोलो फोन कीता तुसें

हां मोबाइल पैह्ले दिक्खी लैगे फ्ही सनाह्गे तुसेंगी रेट को ठीक ऐ ठीक ऐ हां तुस आएओ इत्थे कलोनी हट्टी ऐ ते आएओ तुस ते फ्ही मी दस्सेओ फोन ते फ्ही अ'ऊं सनाह्गा तुसेंगी रेट जे किन्ने पैसे लग्गने किन्ने नेईं

फोन केह्ड़ा ऐ अच्छा अच्छा हां आई जाएओ आई ठीक ऐ